ہم نے فوٹوگرافی كے لیے خاص طور سے سفر كم كیا ہے بس ایک مقامات پہ كیا تھا اور میں نے كم كیا ہے اور ہمیں تجربہ اس تعلق سے اس كام كے تعلق سے كافی اچھا رہا اور میں اسے كافی متاثر ہوا یہ ایک ٹیكنالوجی بھی كہہ لیجیے ایک مہارت بھی كہہ لیجیے ایک قابلیت بھی كہہ لیجیے كہ ہر ایک كے اندر یہ صفت یہ مہارت یہ قابلیت پیدا نہیں ہوتی یہ كہ انسان فوٹو ایک انسان كھڑا ہو سامنے اور اس كی رو برو اسی طریقے سے فوٹوگرافی كر دینا اسی طریقے سے ٹو كاپی اتار دینا یہ انسان كے اندر ایک قابلیت ان كی ذہانت ان كی داد دینی پڑے گی كہ اتنی مہارتوں كیسے حاصل كرتے ہیں اور كیسے وہاں تک پہنچتے ہیں ان كی زندگی كافی متاثر كرتی ہے اس میں كافی محنت لگتی ہے محنت كے بعد كافی اس میں مشق كرنی پڑتی ہے رات دن بسا اوقات جو لوگ اس تعلق سے جگتے ہیں رات دن ایک كرتے ہیں تو اس مقام تک پہنچتے ہیں اور پھر بھگوان بھی اللہ تعالیٰ بھی گاڈ بھی اس كو خوب نوازتا ہے اور ان كی پاپولرٹی بھی ہوتی ہے شہرت بھی ہوتی ہے چاروں طرف سے لوگ ان كو جانتے ہیں ان كی ایک زندگی ایک طریقے سے بدل جاتی ہے بس بشرطے كہ جو انسان جس اعتبار سے محنت كرتا ہے اسی اعتبار سے اس كو اس میں راستے ہموار بھی ہوتے ہیں اور بھگوان اس كو اسی كے مطابق دیتا بھی ہے